ہاں مجھے دھیمی موسیقی پسند ہے اور یا پھر صوفی میوزک پسند ہے اور ایسے ایسی ایسے ایسے سانگس پسند ہیں جس میں جو جس کے مطلب نکلتے ہیں اور شاعری اچھی ہو اس کی زبان اچھی ہو تو مجھے اس وقت تو گانا اچھا لگتا ہے اور میں جو جس قسم کی موسیقی کو پسند کرتی ہوں تو دھیمی دھنوں کو پسند کرتی ہوں پوپ یا پھر آج کل ایک جو ہوتا ہے تو روک جو ہوتا ہے یہ مجھے پسند نہیں مجھے صوفی سنگ صوفی جو موسیقی ہے وہ زیادہ پسند آتی ہے اور میری پسندیدہ پسندیدہ گلوکاروں میں پرانے وقتوں میں کشور کمار اور آشا بھونسلے اور نئے وقتوں میں میں کہوں گی لکی علی اور جاوید علی یہ پسند ہیں کیونکہ ان کی آواز کافی اچھی ہے اور اس کے علاوہ ارجیت سنگھ کے گانے بھی مجھے کافی پسند آتے ہیں مقامی موسیقی جو ہے تو وہ بھارت کی ثقافت کا کافی اہم حصہ ہے اور اس میں جو ہے تو کافی الگ الگ مختلف قسم کی موسیقی ہوتی ہے کلاسکل راگا پھر اس کے علاوہ ثقافتی راگا پھر کوتاؤں اس کے علاوہ قوالی ہوتی ہے غزل ہوتی ہے ہزل ہوتی ہے مرثیہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر ہر جو الگ الگ جو اقلیتیں ہیں تو ان کی الگ الگ قسم کی موسیقی ہوتی ہے